میرے پسندیدہ اُردو کے الفاظ اور جملے یہ ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کب تشریف لا رہے ہیں میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں آپ میرے لئے کیا کر سکتے ہیں آسمان سے تارے توڑ کر لا سکتے ہیں آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں آپ میرے دِل کا چین ہیں آپ سے گزارش ہے یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے کیونکہ میں کیونکہ میں اِنہیں بولنا پسند کرتی ہوں اور مجھے اِنہیں بولنے سے الگ ہی لطف آتا ہے ہاں میں اُردو کے مقامی بولنے والے ہونے پر فخر محسوس کرتی ہوں کیونکہ یہ میری مادری زبان ہے اور اِس سے مجھے الگ ہی محبت ہے اور اُردو زبان کو بولنے میں الگ ہی مِٹھاس محسوس ہوتی ہے